जोङो मोसौखौ फियो मानो थाखाय फियो होमब्ला जोंहा खिथिनि थाखाय बिराद नांगौ जायो जोङो मोसौफोरखौ मानो होमब्ला फोथांनो सानो दाउ अमा फोथांनो सानो आरो गावनि उनि थाखाय खिथि बायदिसिनाफोरबो नांगौ जायो बारि बागानावबो मोसौ खि नांगौ जायो फाथै गायनाय बायदिसिना गायनाय बोरमा नांगौ जोंनि बर' हारियाव फारसिनिफ्रायनो बुस्थु नांगौ जायो दाउ नांगौ अमा नांगौ मोसौ नांगौ हांसो नांगौ बोरमा नांगौ जि मानसिया जिखौ फोथाङो बेखौनो जों आरो फुख्रि बानायो ना फिनो थाखाय बायदिसिना खालामो जों बिबायदि आरो जों बिदिनो खिथियक मानसिनालाय जों जिखुनु बुस्थु जिखौ मोनो बेखौनो जोङो आदद खालायनो लुगैयो आरो गावनि फैसानि थाखायबो लुगैयो जेनोबा न'आव जोंना बर' हारिया बेफोरबादि थायाब्ला न'खरा समाया समायनाय थाया दुब्लि थानांगौ गय थानांगौ औवा थानांगौ नानान रोखोम थानांगौ आरो जोंनिया बर' हारियाव बर' हारियाव सोब बुस्थु थाजोबनो थाजाजोबनो लुगैयो जोङो गय बारि ग्रोम ग्रोम नुनांगौ खान्थाल थाइजौ नुनांगौ लिसु नुनांगौ बायदिसिना गोखा गोखैबो जोंनियाव समाजाव थानांगौ जों बिदिखौसो बर'नि समाज सानो

जोङो दाउ अमा बिदिनो रेट मथे फानो जोंबो बायफिनो जों फानो फियो फानोबो आरो जोंबो फियो जोंबो लायो आरो जोंबो आलासिफोर फैब्ला जाहोनांगौ गोनां जायो जोंबो बायफिनो जों फिनांगौ गोनां जायो जों फियो माबा मोनसे दस थाखा बिस थाखा बारा मोनगौब्ला मोनगौब्ला बाजारफ्राव फानो बिदिनो आरो जोंबो बायफिनो मालायनिफ्राय थिग बिदि आरो जों मोसौ मोसा गोबोरखि हासार जोंनो नांगौ बोरमानि हासार नांगौ मोसौनि हासार नांगौ दाउ थानांगौ जिखुनु जोंनो बर'नि नेम आखल आन्थिखौ नांगौ आरो जोंनो जों बर' हारिया मा फियो जोंखौथ' मिन्थिखायो बर' हारिया मा मा थायो न'आव दाउनिबो थानांगौ हांसोनिबो थानांगौ अमानिबो थानांगौ बायदिसिना मोसौनिफ्राय थानांगौ मैसोफोरबो फिनांगौ गोबोरखि हासारजोंनो जोङो खिथि खालामनांगौ गोनां जायो आरो मोसौ गैयाब्ला जोंहा हाल खिथि खालामनो थाखाय उसुबिदा जायो बिदि जायो न'खराव माने जोङो मैगं फोनो लाफा लाइ मुला हालदै मैथा बेफोरखौथ' मिथि जोबखायोना बर'आ मा मा जायो मैथा नांगौ मैथानि समाव लाइ नांगौ मैथा गोखा दं मैथा गोखै दङ बेफोरखौबो जों सोब खिथि खालामजोबनांगौ गोनां जायो आरो बेफोरनि थाखाय जोंनो प्रब्लेमथार बर' हारिनो मैथा गोखै खुदुना बायदिसिना बुथुवा दिंखिया थास' बिखिलि सोब जोंनो नांजोबगौ जायो जों जा बेखौ जोंबो फाननांगौ जायो जोंबो जानांगौ गोनां जायो जोंबो खिथि खालामनांगौ जायो थास' थास' दुनाखं बायदिसिना अनेखथा थास'आबो अनेखथा जाथ थायो थास' जोङो गायो थास'खौ बुरनानै जायो गायो बिदिनो